स्विम प्रतियोगितामे तऽ हम नहि गेल छी हमरा बस दोस्त सभकेँ संग धार सभमे स्विम करय गेल छी जाहिसँ दोस्त सभकेँ संग प्रतियोगिता करले की ई बगलसँ ओ बगलके पहिले पहुँच कभी कहिओ कहिओ हमहुँ पहिले पहुँच जाइ छी आओर हमर दोस्तो लोग कभी कभी पहिले पहुँच जाय छै दोस्तलोगके सङ्ग धारमे मस्ती तैरयलऽ सिखलियै बहुत किछु धार सभमे केलियै तैरनाइ सिखलियै दोस्ते सभकेँ संग आओर प्रतियोगिता भी करलियै दोस्ते सभके सङग प्रतियोगितामे बहुत अच्छा लगैत छै स्विम करयमे बहुत अच्छा लगय छै आओर दोस्त लोगके सङग तैरयमे आओर अच्छा लगैत रहय आओर प्रतियोगितामे तऽ कभी नहि गेल छियै पर प्रतियोगिता केनय छियै दोस्त लोगके सङग दोस्तके सङगमे अच्छा लगय प्रतियोगिता करयमे कभी कभीके जादा देर पानीके अंदर रही सकैत छै आओर जे पहिले निकलतै ओ जीतलय आओर कभी कभी ई पारसँ ओ पार कभी कभी दूरीके जल्दी के जादा दूर जाय छै आओर कभी कभी पकड़म पकड़ाइ पानीमे इएहसभ केलय छियै हम स्विमके दौरान